भाउ मुंहिंजी हिकिड़ी सीट बुक कयो पर अहिड़ी जॻहि बुक कजो जे बिल्कुल गेट जे अॻियां मां जल्दी वरी मूंखे ॿीं फ्लाइट पकड़णी आहे मां तकड़ि में लवां ऐं वरी जल्दी वञी करे वरी ॿीं फ्लाइट वक़्त सां पकड़िया न त मुंहिंजी फ्लाइट मिस थी वेंदी